شادی کے بعد میری زندگی بہت چینج ہو گئی الحمد للہ بہت ہی اچھی ہے اور میرے شوہر میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور مجھے گھومنے کے لیے ہر جگہ لے کر جاتے ہیں پارک میں پارک وغیرہ میں ہر جگہ اور ہر چیز دلاتے ہیں کپڑے وغیرہ جو بولے وہ دلاتے ہیں اور ہما ہمارے لوگوں کی بھانجی اور اس کے شوہر نے ہم لوگوں کو شادی کے بعد گھومنے کے لیے شمس آباد پارک میں لے کر گئے تھے وہاں پر میں فسٹ ٹائم گئی تھی وہاں پر جھولے میں بیٹھی تھی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اور بہت اچھا بھی دکھ رہا تھا پھر ہم سب نے بھانجیاں ہماری نند وغیرہ ہم سب نے مل کے کھانا کھایا وہاں پر سب ایک ساتھ بیٹھ کے بیٹھ کے نیچے بیٹھ کے پورا آڈر کر کے مندی مندی مٹن مٹن فرائڈ رائس کھایا روٹی کھائی اور میٹھا بھی کھایا بہت اچھا مزیدار تھا اور ہمارے اور ایک بار ہمارے جیٹھ جیٹھانی اور ان کے بچوں کے ساتھ ہم لوگ بھی ہم لوگ کو انوائٹ کرے تھے شادی کے بعد زمزم زمزم ڈھابہ لے کر گئے تھے سنگا ریڈی رات کے نو بجے گئے تھے بارہ بجے واپس آئے ہم لوگ وہاں پر زمزم ڈھابہ بھی بہت اچھا ہے وہاں کا کھانا بھی بہت لذیذ ہے بہت اچھا ہے وہاں پر بھی ہم لوگ مٹن مسالہ چکن مسالہ روٹی نان کھائے اور اس کے بعد بریانی آڈر کرے اس کے بعد پھر باہر بیٹھ کے آئس کریم کھائیں وہاں پر بھی گھومنے کے لیے بہت ساری چیزیں تھیں زمزم ڈھابہ میں بہت اچھا مشہور ہے وہاں پر اچھا کھانا ملتا ہے ہر کوئی بہت بڑا اسپاٹ ہے وہاں پہ سنگا ریڈی میں اور وہاں پر بھی میں پہلی بار گئی تھی اور وہاں کا کھانا بھی بہت اچھا تھا پھر ہم لوگ ان کی گاڑی میں ہی واپس گھر آئے بارہ بجے رات کو